हमारे क्षेत्र में आम तौर से गाँवों में छोटे छोटे शहरों में ऑटो रिक्शा का ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है और सस्ता भी है और राज्य परिवहन डिस्टिक में बड़े बड़े शहरों में उनका उपयोग करने को मिलता है जिससे पर्यटकों को भी कम भाड़ा किराया में भी उनको उपलब्ध मिल जाते हैं और हम सबके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऑटो रिक्शे का ही आने जाने के लिए स सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिससे हम सब छोटे बड़े सभी लोग ऑटो रिक्शा के माध्यम से बड़े शहरों में जा पाते हैं और उपयोग में लाते हैं इससे सभी लोग बाहर के लोग भी इन सुविधाओं का लाभ ले उठा ले उठा सकते हैं और हम सब भी इसी सुविधाओं के लाभ से बड़े शहरों में छोटे शहरों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता है ये सुविधाएँ बहुत ही उपलो उपयोगी है कम बजट में भी लोगों को आने जाने की सुविधाएँ मिल जाती हैं और प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं ऑटो रिक्शा इसके माध्यम से हम सब कहीं भी छोटा भी लगेज लेकर के भी हम सब छोटे बड़े शहरों में अपने रिश्तेदारों के पास रि रि रिलेसन के लोगों के पास आ जा सकते हैं और इसका उपयोग ये भरोसेमंद है राज्य परिवहन बसें टैक्सी ऑटो रिक्सा ये बड़े शहरों में भी उपलब्ध हैं इस कम भाड़े में लोगों को और लम्बी से लम्बी दूरी तय करने के लिए राज्य परि परिवहन की बसें टैक्सी क्यूब की सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिससे पर्यटक के लोग भी सुविधा का पूर पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं इसके जरिए उनको भी सही जगह पर अपने सही समय पर राज्य परिवहन की बसें ऑटो रिक्सा के माध्यम से समय से जा सकते हैं आ सकते हैं और हम सब भी सभी लोग गाँव शहर के लोग भी ऑटो रिक्सा और राज्य परिवहन जो जिसकी जैसी आवश्कता है वो सुविधा उठाता है और आते आते जाते हैं और सभी उचित भाड़ा देकर के समय पर पहुँच जाते हैं जिससे हमको बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं इ सब भरोसेमंद हैं थैंक यू